वैशाली पुलिस थाने से बोल रहे हैं मेरा नाम आर्यन माथुर है और मैं वैशाली नगर गया था और मैं वहाँ मैं गया था और मैं जब मेरे पास एक नीले रंग नीले रंग का बैग था तो लेकिन मैं जब बाहर आया मैंने वहाँ उसे टेबल पर रखा था और जब मैं बाहर आया तो मेरे को बैग ही नहीं बैग मिला ही नहीं तो मुझे उस के उस के लिए कम्प्लेंट दर्ज करवानी थीं

नीले रंग का था और बाहर एक टेबल रखी थी मैं वहाँ रख के गया था

मैं पंद्रह से बीस मिनट तक तो रुका था वहाँ पर बैग में मेरे कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ थे बैंकिंग डिटेल्स थीं और आई आई डी कार्ड था मेरा आस पास हाँ तलाश की थी फिर लेकिन मुझे मिला ही नहीं हाँ पूछा था मैंने लेकिन सब ने मना करा था कि नहीं हम ने कोई बैग नहीं देखा

हाँ लिख लीजिए

हाँ बैग में मेरे कुछ बैंकिंग डिटेल्स थीं मेरा आधार कार्ड था पैन कार्ड था और मेरे कुछ पैसे भी रखे हुए थे उसमें और मेरा आई डी कार्ड था कॉलेज का जी मेरा नाम आर्यन माथुर है हाँ मेरा नाम आर्यन माथुर है और पता मेरा खातीपुरा पर रह मैं खातीपुरा पर मकान नंबर इक्कीस है